ہیلو میں نے آپ کے یہاں سے ٹیکسی آڈر کری تھی جی یہ ٹیکسی مجھے بہت اچھی لگی بہت آرام دایک تھی اور جو آپ کا ڈرائیور تھا واقعی بہت اچھا تھا جس ٹائم میں نے کال کی اسی پانچ منٹ بعد آپ کا ڈرائیور میرے پاس آ گیا اور مجھے جلد ہی میرے مقام پر بھی لے گیا اور گاڑی بھی بہت ہلکے چلائی بہت آہستہ چلائی مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں پڑی جانے میں واقعی آپ کا ڈرائیور واقعی بہت اچھا ہے گاڑی بھی بہت اچھی چلاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بور نہ ہو آپ کے ڈرائیور نے مجھے میرے بالکل صحیح مقام پر پہنچا دیا جہاں مجھے جانا تھا وہاں پہ میں اچھے سے پہنچ گئی اور کرایہ بھی زیادہ نہیں لیا بہت ہی صحیح کرایہ مجھ سے لیا